ہمارا مذہب اسلام ہیں اور ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں دوسرے مذہبوں کے بارے میں دوسرے دوسرے کیا کرتے ہیں اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہم لوگ فالوورس اسلام کے فالوورس اور لوگ اسلام دھرم کو مانتے ہیں اور ہم لوگ گھر میں ہم لوگ جتنے بھی عورت ہیں وہ لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے گھر کے جو جتنے بھی جینس ہیں وہ سب مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں ہر روز ہر روز پانچ وقت کا نماز وہ لوگ مسجد میں ادا کرتے ہیں اور ہم لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں رمضان ابھی حال فی الحال میں رمضان گیا ہم لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں ہمیں کسی اور کے دھرم کے بارے میں نہیں مانتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ اپنے اپنے دھرم کو مانتے ہیں اور ہمارا اسلام ہمیں سچ بولنا اور اچھے سے رہنا لوگوں سے مل جل کر رہنا لوگوں سے اچھے سے بات کرنا ہمیں اچھے انسان بننا سکھاتا ہے